غازی آباد ضلعے میں اگائی جانے والی اہم فصلیں یہ ہیں كہ چاول گیہوں اور سبزیاں وغیرہ اور دال وغیرہ یہ بہت زیادہ اگائی جاتی ہیں اور بوائی وغیرہ اس كی ایسی كی جاتی ہے كہ مطلب پہلے پورا كھیت كو اچھے طریکے سے جوت كر اس میں بیج وگیرہ ڈال كر پانی وگیرہ ڈال كر اس كو اچھے طریقے سے بوائی كر كر پھر اس كے بعد اس كو ماركیٹ میں لا كر اس كو بیچا جاتا ہے اور مناسب قیمت ملنے پر وہ فروخت كر دیا جاتا ہے اور فصلوں كے لیے سازگار موسم جو ہے وہ جون جولائی كا موسم ہوتا ہے اس موسم میں لوگ بہت ہی زیادہ ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں اور فصل اچھی ہوتی ہے